अभी हाल ही में मैंने एक ठो फ़ोन मंगाया था फ्लिपकार्ट से वह फ़ोन बहुत ही अच्छा है बहुत कलर उसका बहुत प्यारा है उसकी वॉइस बहुत अच्छी है उसका जो साउंड है वह भी बहुत अच्छा है बात करने में बहुत हल्का फ़ोन है बात करने में भी बहुत अच्छे से आवाज़ आती है उसमें और उसमें फ़ीचर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं बैटरी बैकअप तो बहुत ही अच्छा उसका बैटरी बैकअप अगर हम सुबह चार्ज करते हैं तो कम से कम दो दिन चलता है उसका बैटरी बहुत अच्छा है रियलमी फाइव जी है बहुत ही अच्छा फ़ोन है और उसके फ़ीचर्स की बात करें तो उसमें फ़ोटो वगैरह कैमरा वगैरह बहुत ही अच्छा कैमरा है कैमरा फ़ोटो बहुत अच्छी आती है जूमिंग कर सकते हैं उसको फ्रंट कैमरा बैक कैमरा फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छा है उसका बत्तीस मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है चौसठ मेगापिक्सल का बैक कैमरा है बहुत ही अच्छा फ़ोन है बहुत ही प्यारा फ़ोन है कलर भी बहुत उसका अच्छा है